आङो जिउआव एन आर एल एम नि खामानि मावनानै जोबोर मोजां मोनदों मानोना जोंनि आइजो माहारिफोरा सेल्फ हेल्प ग्रुप आव हाबनानै गोबां रोङैखौबो रोंबाय जायफोर गावनि सिनायथि गावनि मुंखौनो गसंनानै बुंनो रोङामोन बेफोरबो आथिखालाव गोबां रोंनाय जाबाय साहस गोनां जाबाय बेबायदिनो खामानि दामानिफोरावबो आइजो माहारिया बहुथ जौगानाय फैदों बेनिखायनो आङो एन आर एल एम आव खामानि मावनानै आइजोफोरखौ एसेबाबो बिथोन होनानै सोलायनाय लाबोहोनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों